में तुसेंगी सनाना जेह्का इक्क चीज़ बनाई जेह्की मोस्ट चैलेंज़ ऐ ओह् में बना दा हा मीट पैह्लें ते मिगी पता निं चलेआ की कि'यां बनाना जां कि'यां नेईं बनाना उसी

की इसी अस पैह्लें समझो कि धोना ते धोइयै प्ही तेल पाओ प्याज भुन्नना टमाटर पाने ते इक्क नुहाड़ा मसाला होंदा मीट मसाला उसी बनाना ते ओह् बनाइयै ते उसी ते जेह्के पीस होंदे ओह् कड्ढो ते तुसें पीस गी अगर ओह् करने पानी नेईं पाना इसी तुसें पानी दे बगैर एह् रक्खना तां उ'आं ते पानी पाइयै तरी आह्ला रक्खना ओह्बी होई जंदा ते इसी बनांदे मिगी इं'या लग्गेआ के चेलैंज ई चेलैंज लग्गेआ कि दिक्खो जी कोई बी अस अगर कम्म करचै ते थोह्ड़ा चेलैंज ते लगदा गै ते इसी बनाने आस्तै बड़ा किश सिक्खेआ की उ'नें सनाया कि उसी इं'या इं'या एह् मसाला बगैरा पौना प्याज बनांदे नुहाड़े च ते तेल यूज़ होंदा ते ओह् बनाया ते ओह् बनाया ते थोह्ड़ा सिक्खेआ नुहाड़े चा प्ही बनाना बड़ा शैल में बनाया प्ही उसी चैक कीता में बड़ा स्वादिष्ट लग्गेआ मिगी ते उसी बनाइयै पूरा में इं'या ते मिगदी बड़ा शैल लग्गेआ मिगी ते मिगी एह् चेलैंज बड़ा सख्त लग्गेआ ते इक्क होर चीज़ में बना दा हा अपने ओह् राजमां राजमां बनाऽ में ते मिगी थोह्ड़ी जाच बी उन्नी गै ते में घट्ट गै बनाना राजमां बनान लग्गेआ ते केह् केह् करना ते किन्ना हारा तेल पांदे ते बाकी इन्ना बी निं पता केह् करदे ते प्ही में मम्मियै गी पुच्छेआ कि कि'यां बनाना उ'नें आखेआ कि राजमां गी केह् करना कि पैह्लें बोआलदे प्ही केह् करना कि प्ही बोआलियै तड़का लाना प्ही तेल पाना प्याज पाना प्ही टमाटर पाने जेह्का राजमां मसाला लगदा ओह् पाया ते उसी पाइयै पानी सुक्के कड्ढने होग सुक्के कड्ढे ते प्ही ओह् तरी आह्ले कड्ढने होने ते तरी आह्ले तुस रक्खी सकदे उ'नेंगी